मां उन्हीअ ॾींहुं पंहिंजे घर जी छिति ते टहलां पई कि मां अने अमेज़ोन ते ऑनलाइन जूतो ॾिठो और उहो जूतो मूंखे पहिरीं नज़र में ई वणी वियो उन जूते जो रंग बि ॾाढो सुहिणो हुयुसि और उन जूते जो अघ बि बिल्कुलु सही हुयुसि त माने बिना देरि कयो उहो जूतो तुरंत ई ऑडर करे छॾो ते चौथे पंजे ॾींहं उहो ऑडर आहियो माने जूतो पाए ॾिठो और जूतो पाइण में एॾो मस्तु पियो लॻे ॾाढो बढ़िया हुयो जूतो पाइण में ॾाढो कंफर्टेबिल हुयो हलण करण में सीढ़ियूं था उतरण चढ़ण ते ॾाढो कंफर्टेबिल हुयो ईअं बिल्कुल बि लॻे न पियो बिल्कुलु सही हुयो रंग बि ॾाढो सुहिणो हुयुसि हील बि पर्फेक्ट जीअं मूंखे खपे पई तीअं हुयसि कुझु बि ख़राबु न हुयसि उन जूते में उहो जूतो मां ॾाढो पसंदि जो जूतो आहे और मां अमेज़ोन खे थैंक्यू थी कयां उहो जूतो मूंखे ॾाढो वणियो ॾाढो वणियो थैंक्यू